اتر پردیش کی تاریخ کی بات کی جائے تو کئی زیادہ مسلمانوں نے بھی شہادت دی ہے کئی ذیادہ مسلم بھائیوں نے کئی زیادہ ہندو بھائیوں نے بھی شہادت دی ہے اپنے ہندوستان کو بچانے میں اور بات کی جائے تو جیسے کہ اتر پریش میں کانڈ ہوا تھا کاکوری کانڈ تو اس میں شاہ جہاں پر کے اشفاق اللہ خاں رام پرساد بسمل لوگ بھی شامل تھے اور ان کی مدد سے کافی لوگوں کو شاہ جہاں پور میں پہچانا جاتا ہے ایک اس اتر پردیش میں ایک نام بن چکا ہے شاہ جہاں پور جس سے لوگ پہچانتے ہیں اور کاکوری کانڈ والی گھٹنا سے ترنت اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس بات کا پتا چلتا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کی اس میں مدد رہی ہے اور اس کانڈ اتر پردیش کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے پریاس کیا گیا